बाइक चलाने से लोगों के जीवन में साकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस लिए पड़ रहा है कि जो भी काम कोई भी आदमी कहीं पचास किलोमीटर या पच्चीस किलोमीटर की दूरी तय करना है तो पहले ज़माने में लोग पाँव पैदल चल के जाते थे तो उनको घं चार घंटा छः घंटा आठ घंटा ऐसा समय जाता था अभी बाइक होने से ये फ़ायदा हो गया है कि बाइकरों को ये फ़ायदा होता है कि वो पचास किलोमीटर की दूरी पाँच घंटे या डेढ़ घंटे में तय कर लेते हैं और अपना काम पटा के फटाफट भाग के आ जाते हैं संस्कृति और भू भाग के बारे में तो यदि संस्कृति तो हमारी जो है वो अपने पूर्वजो से सब को सीख मिलती है कि हमारी संस्कृति भाई संस्कृत है कला है क्रीडा है खेल है भजन है कीर्तन है पूजा है पाठ है घर का परिवारिक कार्य है ये सब अपना है सांस्कृतिक कार्य में भू भाग के बारे में हमें नक्शा द्वारा पता चलता है कि हमारा भू भाग क्या है कैसा है ये सब अपना इसी बारे में पता चलता है बाइकर बाइक हो जाने से लोगों के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और लोग किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं जो काम कठिन है कि चलो हमें दो घंटा जाएगा चार घंटा लगने वाला है पाँच घंटा लगने वाला है उस काम को आदमी क्या है कि घंटे डेढ़ घंटे या दो घंटे में दस घंटे का काम दो घंटे में कर लेते हैं तो उनको ये लगता है कि चलो बाइक चलाने से हमें इतना तो फ़ायदा भी हो रहा है कि चलो बाइक में थोड़ा ख़र्च आ रहा है लेकिन सकारात्मक परिणाम मिल रहा है परिणाम जो है वो नाकारात्मक नहीं मिल रहा है बाइकर बाइक चलाने से साकारात्मक परिणाम मिल रहा है इसके लिए आदमी उस पर ज़्यादातर ध्यान देते हैं और यही सब होता है